ओइ फाग्लि नोंनि अमायालाय माथो गेसावसो रुगारबाय माबाबाय अमा बेदर होफैनाया बिदि जायो गेसावखौनो होफैयो बिदिनो थगायफैयो लाबोबाय नालाय मोजां लाबोगौमोन मा आं दिनैनिफ्राय बायथारलाहाय नोंनाव जाथारला आं

गोथाव जानो होननानै बिहरबाय आङो आरो गेसावखौसो होफैबाय नोङो नोंनाव दिनैनिफ्राय बायथारला आं नांथारला आंनो आंहा एसे

गोथाव जानो होननानै बिहरनाया गेसावखौसो होफैनानै बिदिनो खालामबाय नोङो थांनो सोलाबाबा थांनो सोलाबबासो थांजागौमोन सोलाबाखैसै खामानिफ्रानो माथो सम गैया हनै सम गैयिखायनो बिहरफादोंमोन

अ हरबाबो दाना बिदि गेसाव गोफोनखौ दा हर मोजां नायनानै हरदे बिदिखौ हरनो नाङा दे बिदि गेसाव गोफोनखौ होफैबा बयबो गाज्रि मोनोना न'खराव जानो होननानै हरनायखौ

दिनैनिफ्राय आं बायलाहाय नों गाज्रि मोनबा मोनबाय गथ' गथाइ फिसा फिसौ जानो होननानै होनहरबाय जाला दिनै नोंनि बेदरखौ जानाया एखे अमायाबो माबा बुरिरि हारा माबा मोना संबाबो गोरायानो आजां गाजां संबाबो मोना लावलायलायोसो अमायाबो अमा बुरिखौसो हरदों नोङो गैया अमायानो गोरायानो अरनो हाया नोंनि अमाया बुरिरि दे दिनैनिफ्राय बेबायदि खामानि दामावसैहाय नोङो फायखारि गेलेनानै आंबो गाज्रि मोनो नोंना कास्त'मार आ गोमागोनहाय बिदिबा कास्त'मार आ गोमागोन नोंना बिदिबा बाजारआव आरो ओरैनोबा आजिखालि साख्रि आवलाफ्रा एसे माबा गाज्रि मोनबानो बायनो नागिरा आरो नोंहा बिदिसो हरदों अमा बुरिखौसो अरनो हालायै संबाबो मोनलायिखौसो हरबाय नोङो दे बिजिनेस आ मोजां कास्त'मार आ मोजांबासो माबाबासो नों फानग्राया मोजांबासो कास्त'मार आबो मेलला मोजां जायो नों माबायाबानो कास्त'मार आबो मोजां माबायाना बै बेना मोजां नङालै गाज्रिसो बे बुरिनि अमाया बैखौ लायनोसै जोंहा बैयाव थांसै होननानै थाङोना मैगङाबो बिदिनो मैगं थाइगंखौबो मोजां फानाबाथाय

मोजांखौनो हराखैसै नोङो दोनदो जाबाय दे रायलायनो माबा गैला